जैसे खाना बनाते हुए हम आप हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए त जैसे हमारा चावल हमने रख दिया चावल हमने रख दिया तो उसमें चुर रहा है तो उसमें चलाते रहें चलाते रहें जलने न पाए फिर ओकरे बाद कम आँच कर दें धीमी आँच कर दें जैसे चूल्हा पर हम बना रहे तो चूल्हा पर भी अपना धोती कपड़ा हर एक चीज़ बचा कर रखें मतलब हमने नहा धो कर तब उसको खाना बनायें जिसे गैस पर बनना हो तब भी हमको नहा के तब उसको खाना बनाना चाहिए इसलिए की अगर हमने छोड़ कर चले गये तो हमारा खाना जल जाएगा इसलिए हमको उसको सवधानी से हमको खाना बनाना है जैसे दाल बनाना है त हमें दाल बनाना है त हम उसको काम आँच में चुड़ाए मधुरी आँच में धीरे धीरे हम उसको पकायें ज़्यादा आँच नहीं लगना चाहिए इसलिए कि जब शुरू शुरू में बहता है तब पानी भी बह जाता है और गैस बुत जाता है इसलिए हमको उसको सवधानी बरतना है ये हम उसको कम कम आँच में करेंगे तो धीरे धीरे आराम आराम से दाल हमारी पकेगी और हम जिस चावल भी बनना है उसे भी हमें काम आँच में बनना है अपना अपना कपड़ा हरेक चीज़ बना लेते हैं कभी कभी हमारी पैप भी लीक हो जाती है हमारे घर में एक हमारी गैस थी उसको लीक हो गई थी उसको पैप लीक हो गया था तो हमने कपड़ा जो बोरा होता है उसके भे भे के उसको ओढ़ा दिये थे तब वो सही हो गया था मतलब बंद हो गया था इसीलिए हमने उसको सावधानी से नहा धो लेते हैं तब हम खाना उसको बनाते हैं आउ एकदम मधुरी आँच में हम बनाते हैं जिस चूल्हा पर भी बनाते हैं उसे भी देखते रहते हैं नही कभी कभार हमार जल जी जल जाता है इसलिए हमको खाना बनाने बनाते समय हमको सवधानी बरतनी चाहिए नहा धो कर तब हमको खाना बनाना चाहिए इसलिए नहीं त हम छोंड़ कर चले जाएंगे हमारा कुछ ना कुछ जल जाएगा इसलिए ये हमको सवधानी बरतनी है खाना बनाना है सवधानी से बनाना है जैसे चावल हो गया दाल हो गया सब्ज़ी भी हो गई सब्ज़ी भी जल जाती है इसलिए हमको खाना बनाना अच्छे से बनाना है उसको देखभाल करते रहना है चलाते रहना नहीं तो खराब हो जाएगा